जोङो दैज्लां बोथोराव फोरला जोगोनार सबाइबिमा खांख्रिखला गायो मेसेङाव बिदिनो लाइ लाफा गायो

फुलफोरखौथ' आं बिबारफोरखौथ' बायनो हाला नालाय बिदिनो मालायफोरनि दालाय लाबोनानै न'आव थुना होफैयो बिदिनो मैगङाव दैज्लांनि मैगङाव बिदिनो न'आव गोबोर हासार थाखानायखाय जों हासार होयो फिथाइया मोजां मोजां थायो आरो गोबोर हासार होयोबा बिदिनो फोरला जिंखा जोगोनार गायो बेखौनो जों एखनबा हाथाइयाव हासार होबाय नालाय मोजां जाबाय नालाय फिथाइया बुरजा थायोब्ला बिदिनो जों बाजाराव फानहैयो आरो बिदिनो हाथाइयाव एखनबा बिदिनो गामिनि बाजाराव फानहैनानै बिदिजोंनो संख्रि बानलु एरै खरस लाबोनानै जों जाफैयो आरो दैज्लाङावथ' दा जों फोरला जिंखा खुमब्रा गायो मेसेङावबो बिदिनो लाइ लाफा मुला कबि आलु मोनो आरो जों दा बेखौनो एखनबा गोबोर हासार होयै होयै मोजां जायोब्ला जों बाजाराव लाङो हाथाइयावथ' दाथ' फुल आरि मालायनि दालाइ दासा मोजां मोजां मोननानै गायहैयो आरो जों